ॿारहीं अक्टूबर ॿ हज़ार चारि ॾही नवंबर ॿ हज़ार पंज टेवीह फरवरी ॿ हज़ार टे उनटीह जुलाई ॿ हज़ार सत पंजी अगस्त ॿ हज़ार अरिड़हं